म्हाजो पयलो प्रोडक्ट म्हळ्यार कुर्ता हांव एक दीस अशेंच मोबायल घेवन बसलें म्हाका एक कुर्ता जाय आस आशिल आशिल्लो हांवेन कितें केलें मोबायल घेतलो आनी एक एप डावन्लाॅड केलें तें एप म्हळ्यार मिशो हांव कुर्ता मिशो एप आसा ताचेर ऑर्डर करतां मिशो एपाचेर खूब बरें कुर्ता येतात वेगवेगळ्या तरेचे कुर्ता मेळटात वेगवेगळे कलर मेळटात जशेंच तुका जाय तशें कुर्ता मेळटा आनी तशींच खूब एपा आसा जशीं फ्लिपकार्ट मिंत्रा अमाजाॅन स्नेपडिल लायम रोड अशी खूब तरेंची एपां आसात पूण त्या एपाचेर जे कुर्ता येतात ते अजीबात बरें येना मिशो एपाचेर तुका जाय तसो कपडो मेळटा जसो काॅटन कपडो मेळटा पोलिस्टर मेळटा आनी तुजी सायज सारकी येता लांबी बी सारकी येता आनी हात बीन सारके येतात आनी तुका बारीक करपाक बीन पडना हांवेन खूब कुर्ता ऑर्डर केला हांवेन जितले कुर्ता ऑर्डर केला तेतूंत म्हाजे सगल्या कुर्ताचो कपडो हो खूब बरो आयला तशींच लांबी बीन बरी आयला आतां लोक कुर्ता ऑनलायन ऑर्डर करता कित्याक कुर्ता खूब बरें येता तेका लोग कुर्ता ऑनलायन ऑर्डर करतात तांकां ऑफर बीन आसता आनी म्हाका पयलीं साकून खूब संवय आसा की कुर्ता ऑर्डर करपाची हांव पयली कितें करतां कपडो पळयतां कसो आसा कुर्ताचो कपडो मागीर हांव कलर पळयतां तें पळोवन जातकीर हांव कुर्ता जो आसा ऑर्डर घालता ताचे पयशें कितले बी आसूंदी कुर्ता ऑर्डर घातलो की ते थोड्या दिसांनी मेसेज करतात की तुमची ऑर्डर खंयच्या दिसा पावतली तें मेसेज करून सांगतात मागीर तें दिसा येता ते काॅल करता आनी घरा कडेन ऑर्डर पावयतात आनी आमी तेंमका पयशें दिता आनी आमची ऑर्डर घेता कुर्ता हे गर्मेच्या दिसांनी घालप खूब बरें कित्याक गर्मेच्या दिसांनी लूज कपडे घालप हें खूब बरें आनी जे कुर्ता जे आसा आमी केन्ना घालता आमच्या गांवांत जेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना आमी कुर्ता घालता जशे चवथ शिगमो जत्रा दिवाळी ह्या दिसांनी आमी फक्त कुर्ता घालता आनी आमी देवळांत वतां तेन्ना कुर्ता घालून वता हांव एक दीस कुर्ता घालून देवळांत गेल्लें जो हांवेन ऑर्डर केल्लो कुर्ता घालून देवळांत गेलें आनी म्हाजीं सगलीं इश्टां आसलीं ती म्हाका म्हणपाक लागलीं तुवेंन हो कुर्ता खंय साकून हाडला गा म्हणून हांवेन तामकां सांगलें की हांवेन हो कुर्ता ऑर्डर केला जे मिशो एप आसा ताचेर ऑर्डर केला म्हाजी सगलीं इश्टां म्हणपा लागलीं बरें आसा तें एप हय हांवेन सांगलें तांचेर कपडो खूब बोरो येता आनी कुर्ता तुका जाय तशे मेळटा जशे अनारकली मेळटा जावं ए लायन कुर्ता मेळटा कॉटन कुर्ता घालतकीर घालतकीर आमची जी स्टायल आसा ती सारकी आमच्या आंगान बसता आनीं तें कुर्ता आमी फंक्शनाक घालपाक शकतात तेंचे कलर डिजायन आनी सायज बी खूब बरी आसता ऑनलायन शाॅपिंग केन्नाय करपाक मेळटा जशें रातचें करपाक मेळटा सकाळचें करपा मेळटा दिसाचें करपाक मेळटा ऑनलायन कुर्ता चड अशें अनारकली आसता म्हळ्यार तेमकां अनारकली कुर्ता पेण्ट आनी कुर्ता सेम आसता आता लोकाचे कपडे खूब आसा पयलीं लोका कडेन घालतले म्हळ्यार कपडे नाशिल्ले आनी लोकां कडेन पयशें बीन नाशिल्ले आतां तशें ना आता लोकांचे कपडे पळयल्यार पिशे जावपाचे एकल्याच्या कडेन कितलें कुर्ता आसता तें मोजूंक जायना पयलीं लोक चड बाजारांत वचनाशिल्ले लोक कितें करताले केन्ना चुकोन बाजारांत गेले जाल्यार एक कुर्ता बीन हाडल्यार हाडटा आशिल्ले आतां ऑनलायन ऑर्डर जाली तेन्ना साकून लोकांनी बाजरा वचपाची गरज ना तें फक्त कितें करतात ऑनलायन ऑर्डर करतात कुर्ता ऑनलायन ऑर्डर करपाक खूब बरें पूण बाजरान वसून हाडपाची गरज ना